पशुपालन में सामान्यतः गाय भेड़ बकरी मुर्गी आदि आती हैं इसमें से मैं गाय गाय पालने में गाय से हमें बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं इसके आय का स्रोत भी है इसके दूध बहुत फ़ायदा करता है इसके गोबर से भी कंडे बनते हैं इसका मूत्र भी औशधियों के काम आता है इनके बच्चे जैसे बैल रहता है तो वह खेती में भी काम आता है उनके बच्चे सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और गाय को हम माता के रूप में मानते हैं हम इसकी गाय की पूजा भी करते हैं और भेड़ भेड़ भी भेड़ भी भेड़ से भी बहुत फ़ायदा मिलता है पालने से इसके ऊन बनता है वह बकरी बकरी भी बकरी का दूध भी है और जो मासाहारी रहता है उसको पौष्टिक आहार भी मिलता है और मुर्गियाँ मुर्गियाँ पालने से भी जो अंडे वगैरह खाते हैं उनको फ़ायदा है पालने से और इन जानों को अलग अलग स्थान पर ही रखा जाता है क्योंकि एक स्थान पर नहीं रख सकते हैं पशु पालन लगे रहने आपको बहुत सारे तरीके तरीके हैं और उसके बहुत तरह की आय का स्रोत मिलता है हमें जैसे बै भैंस को पालते हैं तो उससे दूध से दूध से बहुत तरह की चीज़ें बनती है मिठाई भी बनती है दूध पौष्टिक भी रहता है और उसका उसका भी गोबर भी काम आता है उसके बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े होते हैं और भेंस दूध भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देती है तो भैंस को पालना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पशु पालन से जो किसानों को बहुत फ़ायदा होता है और जो गाय के बच्चे रहते हैं वे वे बैल के बैल में काम आते हैं